नमस्ते भैया और सब ठीक है भैया आपके यहाँ केस के मालिक बोल रहे हैं अच्छा अच्छा हमको बस चाहिए बुकिंग के लिए बढ़िया बस है आपके पास कानपुर जाएँगे भैया टूर में तो कितने आदमी आते हैं आपके बस में ठीक है तो आपका किराया कितना होता है आपका कानपुर का थोड़ा कुछ कम करिए यार ठीक है थोड़ा आपका आपके बस में कंडीशन एयर कंडीशन है एसी वेसी लगी है सुविधा बढ़िया है अच्छा अच्छा ठीक है तो हाँ तो हमको आप हाँ हाँ अच्छी वाली बस चाहिए हमको लम्बी वाली जिसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी आ जाएँ ठीक है तो अब हमको आप ऐसा करिए कि वो क्या हमको पचीस तारीख को चाहिए पचीस दिसंबर को पचीस फरवरी को मिल जाएगा ठीक है वो बस में ऊ जा आपका किराया कितना होता है टेन हजार ठीक है थोड़ा कम कीजिए आप इसमें थोड़ा कम करिए और थोड़ा और कम कर दीजिए ठीक है कम करेंगे आप ना तो हम अगली बार आपको तीन बस के लिए बुक कराएँगे समझे आप ठीक है ठीक है कानपुर से अच्छा और कानपुर से हम चित्रकूट जाएँगे तो चित्रकूट चित्रकूट के लिए कितना किराया पड़ता है चित्रकूट के लिए कितना किराया पड़ता है ठीक है औ औ बना और बनारस के लिए ठीक है तो आप अच्छी आप अच्छी से ठीक है